सुशील बेगाना जी असें गी सनाह्गे तुसें अपना लेखक जीवन लेखनी लिखना कि'यां शुरू कीता हा एह् रचना बनाना एह्दे बारे च किश असें ई सनाओ सुनील जी लिखना जेह्ड़ा ऐ एह् में समझना कि मिगी आपूं बी चेता निं ऐ कि में कदूं कोला शुरू कीता होग में जि'यां पैह्लें गल्ल करै दा हा कि में जिसलै पढ़दा हा तु तुस आक्खी सकदे ओ पंञमी छेमीं पढ़दा हा जिसलै ते उसलै मेरे अंदर एह् चीज पनपनी शुरू होआ करदी ही और मिगी लगदा ऐ कि एह् चीज मिगी अपनी मां कोला जैदा मिली दी ऐ की के मेरी मां गी संगीत कन्नै बड़ा प्रेम हा ओह् रेडियो सुनदियां हियां रेडियो पर भजन सुनदियां हियां गीत सुनदियां हियां और आपूं बी ओह् काफी भजन गुनगुनादियां हियां ते जिसलै मिगी सोआलना होंदा हा तां लोरी जेही दिंदियां हियां तां उस लोरी च मिगी बड़ा इक निग्घ ते बड़ी मिठास नजरी औंदी ही और मिगी लगदा एह् कि शैद उसलै गै मेरे अंदर एह् अंकुर फुट्टना शुरू होए एह् अंकुर जेह्ड़े न एह् आस्तै आस्तै आस्तै आस्तै फुटदे रेह् पर में निं समझदा कि में जेल्लै कोई मेरी कविता नें ओल्लै अठमीं पढ़दा हा जेह्की पैह्ली कविता मेरे कोला होई ही में आक्खी सकना कि शैद शब्दें दा गै जोड़ तोड़ होना तितली नांऽ कन्नै कोई कविता लिखी ही में उर्दू च ही ओह् ते में ओह् उर्दू इस करी उर्दू च लिखना शुरू कीता की के में पढ़ी दी गै उर्दू ऐ ते में जिस ग्रांऽ रौंह्दा हा उत्थै हिंदी दे टीचर घट्ट हे ते उर्दू दे गै टीचर हे ते ओह् साढ़े जम्मू कश्मीर च उसलै उर्दू वेसै बी कम्पलसरी ही समझी जंंदी ही इस करी उर्दू पढ़ना साढ़े लेई जरूरी होंदी ही तो में शुरूआत अपनी कविता दी कीती उर्दू भाशा च गै फिर आस्तै आस्तै आस्तै में अखबारें च बी काफी सारें जगहें छपदा रेहा रजौरी टाइम्स च बी छपेआ कश्मीर टाइम्स च बी छपदा रेहा में ते इक्क बारी मेरी मलाटी होई डोगरी दे इक राइटर हे हून साढ़े दरम्यान मजूद निं हैन कुंवर वियोगी जी ते उं'दे कन्नै में कल्चरल अकैड़मी दा इक प्रोग्राम हा जम्मू च गै ते में उत्थै गेदा हा ते ओह्बी गेदे हे साढ़ी सीट कन्नै कन्नै ही उ'नें मिगी पुच्छेआ केह् नांऽ ऐ ते में आक्खेआ सुशील बेगाना आखन लगे बेगाना एह्दा मतलब तू किश लिखना होन्ना में आक्खेआ हां जी में लिखना कोशिश करना में लिखने दी केह् कविता लिखना ऐं गजल लिखना ऐं केह् चीज गीत लिखना ऐं में जी में गजल जैदा पसंद करना तो आखन लगे केह्दे च लिखना ऐ केह्ड़ी भाशा च लिखना ऐ तूं में आखेआ जी में उर्दू च लिखना आं की करना तूं यार तूं डोगरा आदमी ऐं इन्नी शैल डोगरी बोलना तुगी डोगरी च लिखना चाहिदा ऐ तो ओह् फिर मिगी एह् कोई उन्नी सौ चौदां दी गल्ल ऐ ते मिगी इत्थै लेई आए डोगरी संस्था ते आखन लगे तूं इत्थै आह्नियै सुना कर एह् साढ़ी हफ्ते हफ्ते इत्थै कवि गोष्ठी होंदी ऐ में सुनेआ ते मेरे दमाग च उतरन लग्गेआ कि नेईं डोगरी च बी कविता जेह्ड़ी ऐ ओह् कीती जाई सकदी ऐ में समझना के चौदां पंदरां दे उन्नी सौ चौदां पंदरां थमां मेरा लेखन जेह्ड़ा ऐ स्हेई मायने च डोगरी च शुरू होएआ में कविता पैह्लें शुरू च थोह्ड़ा जेहा बड़ी इ'यां इ'यां कल्चरल बड़ी इ'यां समाजिक कविता लिखदा रेहा आस्तै आस्तै आस्तै आस्तै कुसै नै निं मिगी आक्खेआ पर मेरे अंदरा गै एह् चीज औन लगी जो जो औंदा गेआ में लिखदा गेआ और फार मी थोह्ड़ा अध्यातम कन्नै बी जुड़े दे रौह्ने करी मेरी कविता च कुतै कुतै झलक अध्यातम दी नजरी औन लगी पेई पर मिगी लगदा हा कि कुसै गी सिक्ख मत देनी जेह्ड़ी ऐ कविता राहें ओह् बड़ी अजीब ऐ वेसै बी कुसै गी नसीह्तां करनियां पसंद निं की के मिगी कोई नसीह्त करै मिगी आपूं अच्छा निं लगदा तो फिर में अपने रचनां राहें कुसै गी नसीह्त करां इ'यां निं करना चाहिदा उ'आं निं करना चाहिदा मिगी अच्छा निं हा लगदा इस करी ओह् मेरी कोई त्रै साड्ढे त्रै सौ कवतां हियां जिंदे च इस्सै चाल्ली दे मतलब टोटली नसीहत ते नेहीं लेकिन मिगी मतलब कुल मलाइयै लगदा हा कि नेईं कुतै ना कुतै में ठाक्कै करना कुसै गी कुसै गी समझाने दी कोशिश करा करना ते ओह् में सारियें दी सारियां कवितां अपनियां रिजैक्ट करी ओड़ियां फिर में डोगरी संस्था कन्नै दो ज्हार सत्त च जुड़ेआ जिसलै तो मिगी इनें बड़ा प्रेम दित्ता ते जानि इत्थै बड़े म्यारी लोक पढ़दे हे गोष्ठियां होंदियां हियां तो उ'नें गोष्ठियें च असें गी इन्ना किश सिक्खने गी मिलेआ मिगी कि में समझना कि में जो किश बी इसलै हैं ओह् डोगरी संस्था दे बदौलत आं अज्ज बी में सिक्खै करना ऐं इत्थै गै डोगरी संस्था च ऐं मिगी निं लगदा कि में कोई कवि आं जां कोई लखारी आं बस जो मेरे मनै च आंदा में लिखदे जन्नां पर एह् लोक पसंद करदे न एह् मिगी प्रोत्साहन दिंदे न ते इं'दे आखने पर गै में अपनी पैह्ली कताब ही जेह्ड़ी मौन लकीरां ओह् छापी तो में अपनी कविता कन्नै इक चीज़ जरूर तुं'दे कन्नै सांझी करना चाह्ङ कि कविता मिगी उसलै बी इक र्होल दिंदी ऐ जिसलै मेरे कोल कोई बी निं होंदा ऐ में जिसलै कल्ला होआं तां ओह् मिगी इ'यां लगदा ऐ कि कविता मेरे कन्नै ऐ ते पूरा संसार मेरे कन्नै ऐ में अपने आप गी बोर निं बोरिंग निं फील करदा कल्ला निं फील करदा और कविता होने दे बाद बड़ा अपने आप गी लाईट फील करना मिगी इ'यां लगदा ऐ शायद में एह् गल्ल में मसूस निं करी सकदा पर आक्खी सकना कि जीवन इन्सान गी बड़ा कुछ दसदा ऐ हर टाइम आदमी दा इक जनेहा निं रौंह्दा ऐ जैसे जैसे तुं'दे हलात बदलदे जंदे न जैसे जैसे तुं'दे जीवन च खेत्तर बदलदे जंदे न तुंदे लाईफ स्टाईल बदलदे जंदे न कुस चाल्ली तुंदे बचार तुं'दा मनोभाव बी बदलदा जंदा ऐ अगर एह् चीजां बदलदियां जंदियां न ते कविता च बी ओह् तब्दीली तुसें गी दिक्खने गी मिलदी ऐ शैद मेरी रचनां च बी बल्लें बल्लें ओह्कड़ी तब्दीली औंदी जंदी ऐ और में दिक्खना मेरी पैह्ली कविता कोला दूई कविता च काफी फर्क होंदा ऐ इस चाल्ली बल्लें बल्लें बल्लें बल्लें लिखा करना अजें में सखेत्तरू गै आं में निं आखदा कि में कोई अपने आप च कोई बड़ा बड्डा कवि होई गेदा आं पर मिगी लगदा ऐ कि अगर इन्सान शब्दोमद कन्नै लगातार तुसें ई इक फील्ड च वर्क करदा रौंह्दा ऐ ता उसी कुतै ना कुतै सक्सैस्स जरूर मिलदी ऐ और ओह् ओह्दे च अपने आप गी अपने आप गी दर्श दस्सने च कामयाब बी होंदा ऐ शुक्रिया